عظیم ہیلو ریاض آپ کی بات سن کر بہت اچھا لگا آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں میں اس کی تعریف کرتا ہوں ریاض مجھے یقین ہے کہ مضبوط ماحولیاتی پالیسیاں ہمارے مستقبل کے لیے اہم ہیں مجھے اپنے خیالات اور مہارت کا اشتراک کرنے میں زیادہ خوشی ہوگی قابل تجدید توانائی یقینی طور پر درست سمت میں ایک قدم ہے میں پائیدار نقل و حمل فضلاء کے انتظام اور اپنے قدرتی وسائل کی حفاظت پر زور دی دینے کی بھی تجویز کرتا ہوں مزید برآں مقامی کمیونیٹر کو شامل کرنا اور ماحولیاتی تعلیم کو فروغ دینا بڑا اثردار سا اثر ڈال سکتا ہے ماہرین کو شامل کرنا مکمل تحقیق کرنا اور اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ کھلی بات چیت کرنا ضروری ہے ان پالیسیوں کے فوائد کے بارے میں شفافیت اور واضح مواصلت عوامی حمایت پیدا کرسکتی ہے چھوٹے پیمانہ پر کاؤنٹنگ کے اقدامات وسیع تر نفاذ سے پہلے چیلنجوں اور کامیابوں کی شناخت میں بھی مدد کر سکتے ہیں ماحول دوست اقدامات کے لیے ٹیکس میں چھوٹ یا گرانٹ جیسی مراعات کی پیشکش مؤثر ہوسکتی ہے حکومت اور کاروباری اداروں کے درمیان تعاون پائیدار طریقوں کی پہچان کے ساتھ معیشت اور ماحول دونوں کے لیے جیت کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے بالکل ریاض میں کسی بھی طرح سے تعاون کرنے میں خوش ہوں آئیے مل کر ایسی پالیسیاں بنائیں جو ہمارے سیارے کی صحت اور آنے والی نسلوں کے بھلائی کو ترجیح دے شکریہ ریاض ہماری مسلسل بات چیت اور سرسبز مستقبل کی طرف کام کرنے کے منتظر ہیں تم بھی ریاض خدا حافظ